जीअं की असां पहिले ट्रैकिंग स्थल याने की जेके पहाड़ी इलाइक़ा हूंदा हुआ असां उते पहिले ॾिसंदा हुआसीं की बिल्कुलु साफ़ु सफ़ाई हूंदी न उते कचिरो हूंदो हुओ न हुते डिसपोज़ल हूंदा हुआ मतिलबु कुझु बि न हूंदो हुओ पर असां अॼु ॾिसी वठूं

उन्हनि अॼुकल्ह मॉडन वग़ैरह कयो अथनि जेको फोटो शूट कयो अथनि उते पहाड़नि इलाइक़नि में वञी करे फोटो शूट करणु कपिड़ा पाइणु उते खाइणु पीअणु

त जेकी असांजी प्रकृति आहे असां उन खे साफ़ु सुथिरो रखिणो आहे उते उन्हनि स्थलनि ते वञी करे किन कचिरो न करिणो आहे पंहिंजे आसपासि में बिल्कुलु जेकी जेकी जॻहियूं आहिनि

त असां पाण बि सिखूं और पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारियूं कुझु बि जीअं खायूं था त असां ॾिसंदा आहियूं की कचिरा नीचे न न फिटी करे डस्टबिन में फिटी कयो कूड़े में फिटी कयो जेके बि बोटलूं आहिनि उहे वञी करे उन डस्टबिन में फिटी कयो न कि हेठि फिटी कयो असां पहिले पाण कंदासीं त असांखे ॾिसी असांजा वॾा बि सिखंदा त नंढा बि सिखंदा पहिले असांखे पाण अमल करिणो आहे अगरि असां पहिले पाण ई न कंदासीं त ॿियो माण्हू कीअं कंदो

पर माण्हू कचिरो नालियुनि में त फिटी करनि गंदगी था फैलाइनि त इहा असांखे न करिणी आहे पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारियो